हां भ भाई सांगात कितें जालें उदक येना नळाक आं कितें जालें आसतलें काय हांव विचारन सांगतां तुमका तुमका कांय कितें अडचणी चड जातात बरें तुमी हांव हांव जें फाल्यां तुमच्या घरा कडेन येतां सगलें पोवन येता पय एक लेटर बी हाडटा तेंच्या हितूंतल्यान चड कांय तें जाता अडचण येता जाल्यार तुमी म्हाका सांगात तुमच्या घरा कडेन उदकाचो आनी कांय सोर्स ना उदका आनी कांय सोर्स ना तुमका घरा कडेन आं म्हळ्यार आत कितें जालां तें कितें आसा पयलीं एक एक दीस सोडून उदक येता पय आतां जो तूं म्हणटा दोन दीस जालें उदक येना सो कितेंय मेजर शाॅर्टेज उरतली चार दीस जाले बस स्टोपा ती लायन फुटल्या म्हण आयकल्ली आं ना गे हय गे बाई सारकें सारकें हय विचारन पयता हांव तांकां तरी आसतना विचारन पयता कितें जाता तें ऑफिसान कोणाक फोन केल्लो तुवें म्हाका सांग मात्शें जेई हो आमचो संतोश संतोश सराक फोन केल्लो संतोश सर आं बरें बरें बरें आं बरें हांव विचारन सांगता आं सगलें कळोवन सांगतां बरें बरें बरें भिनाकात तुमी कांयच भिनाकात